हांव ज्या क्षेत्रांत रावता थंय दोन सामके फामाद सिनेमा आसा नॉवल्टी सिनेमाझ आनी मॅजीक मुवीझ मॅजीक मुवीझ हो एक नवोच सिनेमा थिएटर ऑपन जाल्लो आसा पुणून तो खूब फामाद जाला हालींच्या तेंपाक सुद्दा ऑपन जावन आनी हे दोन सामके फामाद अशे सिनेमा थिएटर लागीं हांव रावतां त्याच क्षेत्रांत आसा पुणून तशें पोवपाक गेल्यार आनीक आमच्या दोन शहरांनी जशे थिए सिनेमा थिएटर्स आसा ते आयनोक्स आसा पणजे आसा आनी मडगांव आसा सो ते दोन एक सामके फामाद अशे सिनेमा थिएटर आसा पुणून हांव चडसो पयस वचना हांव जाता तितलो आमचे जे फोंड्या क्षेत्रांत थिएटर आसा थंयच वता म्हाजे फ्रेंड्स जे आवडटे आसा तांच्या वांगडाच वता ना जाल्यार फेमिली वांगडा वता पोवपाक चड भरपूर असो वचना म्हयन्यांक एकदां जावं केन्नाय दोनदां मूड येता त्या प्रमाणे आनी मुवी जावं पिक्चर सिनेमा कसो लागला त्या प्रमाणे बरो स्टोरिकल सिनेमा आसत जाल्यार हांव डॅफिनटली वतां पुणून जर बरें सिनेमा नासत जाल्यार हांव तितलो वचना आनी सिनेमा टिव्हीचेरूय पोवपाक फेमिली वांगडा घरा ती एक मजा आसता पुणून ही सिनेमा थिएटरांत वचून पोवपाची मजाच एक वेगळी आसता सो अशें दिसता की प्रत्येकान आपलो एक एन्टर्टेनमेंटा खातीर सिनेमा थिएटरांत केन्ना केन्ना तरी वचपाक जाय कारण तुजो एक मूड आसता तो चॅंज जाता फ्रेश जाता तूं जेन्ना सिनेमा थिएटरांत वचून जेन्ना तूं मुवी पयता जावं खंयची तुजी आवडटी मुवी पळयता तेन्ना सो प्रत्येकान वचपाक जाय केन्ना केन्ना तरी टायम काडून स्वता खातीर टायम काडून आनी एन्जॉय करपाक जाय कोणा वांगडा वचपाक जाता थोडे लोक अशे आसता की स्वता एकटेच सुद्दा वचून पोवून येतात म्हाका एकटो वचपाक पर्सनली मजा येना तितली हांव घरा आसतना एकटो खूब पयता सिनेमा बट भायर जेन्ना थिएटरांत वता तेन्ना कोणाक तरी फ्रेंडाक किंवां फेमिलीच्या कोणाकूय वांगडाक व्हरता आनी अशे तरेन सिनेमा पयता सिनेमा कसलें खंयचें पयता ताचेरूय खूब डिपेंडंस आसता तुज्या मुडाचो तूं जर बरो इन्स्पिरेशनल कसलो सिनेमा पयत जाल्यार खूब बरें जावं मिस्ट्री कसलो कसलो जावं मायथलोजिकल देवाचे रिलेटिड कसले सिनेमा आसत ते पोवपाक जाय तेय खूब बरे आसता आनी अशे तरेन सिनेमाचो आमचेर एक जादू जाता